हेलो हाँ जी कौन हाँ जी हाँ अच्छा आपका एड्रैस बताएंगे आप जी जी ठीक है तो मैं भेजती हूँ किसी लड़के को एक घंटे से ठीक है ठीक है मैम मैं कोशिश कर लेती हूँ अगर कोई मतलब अवेलेबल होगा तो मैं भेज देती हूँ अभी आपके यहाँ ठीक है और कोई दिक्कत हो तो बताइएगा जी ठीक है